अ नोंसोर माबा काजिरङायाव जार्नि खालामहैनो होनदों नामा थाङोबा आंखौ लांफा आं नोंसोरखौ दैबायनो हायो आं थांग्लिबाय थाखानायखा

माबा नुगोन नोंसोरो मैदेर नुगोन गान्दा नुगोन सोब जुनारखौनो नुगोन आरो आंखौल' लाफा आं दैबायगोन माब्ला थांनो अ दे आं दैबायगोन नोंसोरखौ आं थांग्लिबाय थाखानायखालै औ औ औ जिपजोंसो दैबायखायोलै गिनाङा जिब जुनारखौ गिनाङा जिपजोंसो बेरायखायो औ औ जिपजोंसो बेरायो बेजोंनो जिपजों बेरायनायावनो नों मा जिब जुनार नायनो नुगोन आरो बेवहायनो औ औ औ दे आं थांग्लिबाय थाखानायखा आं बेरायहोनो हागोन नोंसोरखौ दैबायनो हागोन आरो अ अ अ साबैसेसो जालांगोन

विंगारजों थांसै अ विंगार गंसे अ दे

आं दैबायगोन नोंसोरखौ दे दोननोसै औ औ औ कन्टेक्ट खालामहरदो आंखौ